हेलो भैया बाबू लाल भैया बोल रहे हैं हाँ भैया पहचाना राधिका बोल रही हूँ मैं अरे भैया वो कपड़े तो ठीक है वो ले जाएंगे आप तो ये बताइए मुझे कि अभी हमारा बेटा है अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है तीन साल का है तो उसकी स्कूल की मुझे यूनिफॉम सिलवानी है पेन्ट और शर्ट सिलवानी है आप ये बता दीजिए कितना पैसा लगेगा तीन साल का भैया बहुत ज़्यादा ले रहे कम कर लीजिए हम हमेशा आपके इधर से ही कपड़े सिलवाते हैं भैये थोड़ा कम कर लीजिए साढ़े तीन सौ अरे भैया साढ़े चार साढ़े तीन सौ ले लीजिए चलिए ठीक है चार सौ ले लीजिएगा तो कल आप रहेंगे दूकान पर ठीक है तो मैं कल आऊँगी बारह बजे आब मुझे डोकान पर मिल जाइएगा जो कपड़े पहले से पड़े हुए हैं वो तो उनका तो एक हज़ार हो रहा था टोटल मैं वो भी ले जाऊँगी और अपने बच्चे का कपड़ा दे जाऊँगी तो आप सिल देंग कब तक सिल देंगे हाँ हाँ तो कोशिश करना कि आप जल्दी सिल दो हाँ बच्चे को ले कर आ जाऊँगी मैं अपने ठीक है भैया टैंक यू